एक लाख दो हज़ार पाँच दो लाख चार हज़ार बीस आठ लाख छ हज़ार बारह तीन लाख दो हज़ार अठारह दो लाख सात हज़ार सतरह तीन लाख आठ हज़ार पंद्रह